आङो गुवाहाटी नोगोराव मोनसे आनजादनि एगजाम हैनो थांदोंमोन आरो बेहाय ट्रेननिफ्राय ओंखारनानै आङो मोनसे खेब बुक खालामदोंमोन नाथाय नांगौ टाइमआव खेबआ फैयैलाय आङो बिखौ खेनसेल खालामो खेनसेल खालामनायाव खेब मालिकआ आंखौ सोंदोंमोन जे मानि थाखाय खेनसेल खालामदों बेफोरनि जाहोना जाहैबाय आङो बेखौ बुङो बिखौ आंनो नांगौ बायदि समाव फैयैनि थाखाय खेबखौ आङो खेनसेल खालामो मानोना नांगौ समाव फैयैनि थाखाय एगजामसिम थांनो हायासै बिनि थाखाय आङो खेबखौ खेनसेल खालामो होननानै बिनो खिथायो नाथाय बियो आंजों फिन खोथा सोंफिदोंमोन नोंथाङा बिदि खालामनो हाया होननानै नाथाय आङो बिखौ बुंबाय जे नांगौ समाव मोनैलाय आङो बिखौ खेनसेल खालामबाय बिनि थाखाय आंहा जेबो दाय गैया